औ बै जोंनिया काजिरङायाव थांनो नागिरनायनिया खबरफोरा बोरै जागोन दा गारिफोरा बेसे बेसेसो लागोन दामफोरा दा जायगाखौथ' बहुथ बेरायनांगोन नायथाव नायथाव दङ सान सानबैसेनि लानो सानदों ओमफ्राय देटखौ सानथामसो लानोसै औ दा फैसाफोरखो मोजांहाय कालेक्सन खालामदो ओमफ्राय जानायफोरा बोरै खालामगोन बाहेराव जानायखौ लांफाखागोन ना ओजों ह'टेलाव जाहैनो सानदों ओमफ्राय थांनायखौ ओमफ्राय फुङावनो लानोसै फुङावनो थांनानै औ ओमफ्राय थांग्राफोरखौ मोजांहाय बुथुमबानो जाबाय मोनसे जायगायाव जमा थाफैनो होबानो जाबाय दे होमबा थांगोन थांगोन थारिग खालि खबर लानो दाबाव दे होमबा औ दे